جی ہاں میں شیئر مارکیٹ سے واقف ہوں شیئر مارکیٹ وہ جگہ ہے جہاں کمپنیاں اپنے حشس یعنی سیز لوگوں کو بیچتی ہے اور لوگ ان میں پیسے لگا کر منافع کمانے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم شیز مارکیٹ کو قیب سے دیکھے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں صرف پیسے ہی نہیں بلکہ سمجھداری صبر اور وقت کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے جب کوئی شخص شیئر مارکیٹ میں داخل ہوتا ہے تو اسے کئی چیزوں کا علم ہونا چاہیے صرف دوسروں کو دیکھ کر یا سن کر پیسہ لگانا خطرناک ہو سکتا ہے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور اگر آپ تیاری کے بغیر پیسہ لگائیں تو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے آج کل کا زمانہ ڈیجیٹل ہے پہلے کے زمانے میں لوگ شیئر مارکیٹ خریدنے اور بیچنے کے لیے بینک یا کسی بروکر کے دفتر جاتے تھے لیکن اب سب کچھ موبائل فون اور کمپیوٹر پر بیٹھ کر ہی ہو جاتا ہے آن لائن ایپس کے ذریعے لوگ چند کلک اور سرمیائی کاری کر لیتے ہیں ڈیجیٹل سہولت نے لوگوں کے لیے آسانی تو پیدا کی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ دھوکھا داہی جلدی بازی اور نقصان کا کھطرات بھی بڑھ گئے ہیں ڈیجیٹل اسپس نے صرف سرمیائی کاری کے طریقے کو بدل بدلا ہے بلکہ کاروبار کے دوسرے شعبوں کو بھی متاثر کیا ہے اب دکانوں آن لائن آ گئے ہیں ادائیگی آن لائن ہو گئی ہیں اور یہاں تک کے نوکریاں بھی آن لائن دی جا رہی ہے یہ سب کچھ اچھی بات ہے لیکن اگر ہم بغیر ان کے ان راستوں پر چلے تو نقصان ہو سکتا ہے ہندوستان جیسے ملک میں جہاں تعلیم شور اور انٹرنیٹ کی شہولت پر ہر ایک کو برابر نہیں ملی وہاں ڈیجیٹل تبدیلی ایک طرف آسانی لاتی ہے تو دوسری طرف لوگوں کو دھوکا کھانے کے کطرے میں بھی ڈالتی ہے لوگا ذیلی ایپس چھوٹے مشہوروں اور سوشل میڈیا کے اشرکار میں آکرسرمیائی کاری کرتے ہیں اور اپنے جمع پنجی کھو بیٹھتے ہیں